हाँ मै सुनीता वान्चल हाँ डॉक साहब मुझको आपसे इलाज करवाना है तो मुझे यह एलर्जी वगैराह है सर्दी ज़ुखाम रहता है मैंने और भी इलाज करवाया है तो आप मुझको बताएँ हाँ नहीं हुआ तो इसलिए मुझे आपका किसी ने पता बताया तो मैंने आपको यह कम से कम मुझको साल भर से हो रहा है दवाई ले रही हूँ मैं दूसरी उससे मुझको आराम नहीं हो रहा है

नहीं हाँ धूप में जाने से मुझको एलर्जी हो जाती है खुजली चलती है पूरी बॉडी में

हाँ कराया ना मैं मैं अभी दवाई ले रही हूँ एक दो डॉक्टर को दिखाया मैंने तो उससे मुझको आराम नहीं हुआ हाँ धूप से है हाँ धूप से एलर्जी है मुझे हाँ हाँ हाँ

हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक ठीक है ठीक है ठीक है बस यही मुझको कभी कभी सर दर्द वगैराह होता है बुखार आ जाता है

ठीक है ठीक है

हाँ हाँ नहीं लिख लिया मैंने है ना

हाँ ठीक है ठीक है ठीक है हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक है ठीक है